हेल्ल' औ औ सियार दं टेबोल दं आरो बायदिसिना दङलै गोबाङैनो दङ सियार दं टेबोल दं आरो गोबाङैनो बुस्थु दङ नांगौफोरखौ मोनजोबगोन औ

माबायदि औ सियाराथ' गंसेयाव सारायथिनस' आरो टेबोल सियारा गंसेयावहाय सारायथिनस' ओमफ्राय टेबोला बार'स' रेतआ औ औ हाइ रेटआव फानगासिनो दङ आङो आरो लांगासिनो दं सेलफोरबो जागासिनो दं आंनिफ्राय आंनिया माने बेंथलनि बादि सियार नङा एखे बे सियारा आंनिया इसे माबा दामिखौसो लाबोयो नालाय आङो ओ एक्स' दुयस'नि खमखौ हरो आङो माने एसे हेभि नालाय बुस्थुआ हेभिखौसो लाबोयो आङो बै दुब्लिकेटखौथ' लाबोआ ना ओ एसे खमायना हरजागोन अ एसे खमसिगोन हायोब्ला लांथारोब्ला नोङो होनबा नङाबा थिनस'सो खमायनो हागोन लांनायाव खालि दानहरखागोन आरो अ इसे गोबाङै नांगौबालाय एसे खम रेट खालामनानै हरजागोन हरनो हागोन मा मा बस्थु नांगौ नोंनोलाय औ मा मा बुस्थु नांगौ नोंनो औ औ दे दे